हेलो हँ हँ हँ हेलो हँ पूछू की पुछै छी

हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हमरा सबमे चौरचन होइ छै दीपावली होइ छै दशहरा होइ छै जितिआ होइ छै साँझ पाबनि होइ छै तुसारी भी होइ छै हँ हँ हँ बहुत महत्वपूर्ण पाबनि हइ आओर की सब विध होइ छै छठ पाबनिमे हँ अच्छा जितिआमे भी उपवास कएल जाइ छै निर्जला व्रत कएल जाइ छै अपने सब करै छिए माँसब करै छै आओर साँझ पाबनिमे भी कुमारि लड़कीसब भी के साथ हँ हँ छठि पाबनि बहुत महत्वपूर्ण होइ छै हमरा सबमे आओर छठिमे की होइ छै बहुत विधसब होइ छै खरना होइ छै आओर हँ हँ एहिमे उपवास होइ छै हँ प्रसाद चढ़ै छै भगवानके पानिमे भी खड़ा होइ छै दू दिन पूजा होइ छै एहिमे सँझुका आओर भोरका अर्घ आओर एहिमे बहुत बहुत विधि विधानसँ पूजा होइ छै

हँ हँ फल फूलसब आनल जाइ छै आँ क्यों हँ कृष्णाष्टमी भी बहुत महत्वपूर्ण त्योहार छै हमरा सबलए भक्त पूजा होइ छै बहुत नियमसँ पूजा पाठ होइ छै उपवास कएल जाए छै निर्जला व्रत भी होइ छै आओर पूछू हमरासब आओर पाबनि होइ छै जितिआ तुसारी सामा चकेबा आओर कि मधुश्रावणी भी होइ छै एहिमे सोहागिन लड़की सबके लिए मतलब हँ चौरचन चौरचन भी करै छी चौरचनमे हँ हँ हँ चौरचन चौरचन बहुत महत्वपूर्ण चौरचन हँ चौरचनमे खासकर मिथिलामे चौरचनके बहुत महत्व छै आओर एहिमे बहुत पूजा पाठ होइ छै हँ हँ सब होइ छै एहिमे हमरा सामा चकेबा बड्ड नीक लागैए ई भाइलए होइ छै एहिमे भाइलए सामा बनाएल जाइ छै हुनकालए ओ हुनकासँ सामा हुनकालए बनाबै छी ओहो छै ठीक ठीके छै ठीके छै हँ हमरो बहुत नीक लागै छै